हँ हेलो हँ हँ हँ हम वकील साहब बजै छियै कहियौ

कोन केस भेल यए कथी केस यए किनको झगड़ा तगड़ा भेल हेँ अच्छा जमीन लए कऽ अच्छा तऽ अहाँ केस करबै ठीक छै हम बिल्कुल अहाँके बहुत नीकसँ हम सुलझा देब अहाँके केस कहियौ फीस तऽ हमर पाँच सए रुपैआ अइ एक दिनका हँ लेकिन देखियौ हमरा लेकिन हम अहाँके केस लड़ब तऽ अहाँके केस हम बहुत नीकसँ सुलझा देब जे विवाद यए हम नीकसँ सुलझा देब अहाँ ओकर टेंशन अहाँकेँ नहि रहत हम एक बेर ई केसमे हाथ दए देब तऽ नीकसँ हम केस सुलझा सकै छी अहाँकेँ कोनो फेर बादमे अहाँकेँ कोनो आगे झञ्झट नहि हैत अहाँके कोनो टेंशन नहि रहत आगे तैँ हमर फीस आब देखियौ एना जे अहाँ कहबै अहाँकेँ केसो नीकसँ सुलझेनाइ यए अहाँ कहै छियै हम पैसो कम देब अहाँ चाहै छियै काज हमर नीकसँ हुए तखन तऽ फीस लगबे करत हँ से तऽ हम बुझै छी लेकिन आब देखियौ ई जे विवाद होइ छै झगड़ा झञ्झट होइ छै भाय भैयारी लए कऽ ई बड़ा पेंचीदा झगड़ा होइ छै अहाँ चाहै छी जे हमरा नीकसँ निपैट जाय चाहबे करबै कि नीकसँ खतम भए जाय बादमे कोनो लफड़ा नहि हुए फेरसँ दोबारा तऽ तैँ हमरा अहाँ फोन केलियैए हमरासँ बात करै छियै तऽ हमरासँ करबै तऽ हम नीकसँ अहाँकेँ पूरा नीकसँ सुलझा देब जे आगाँ फेर कोनो अहाँके धियापुता बाल बच्चामे कोनो समस्या नहि हैत कोनो झगड़ा नहि हैत तैँ कहलहुँ हेँ हँ तैँ कहलहुँ लेकिन अहाँ चिंता नहि करू अहाँकेँ कोनो समस्या नहि आयत कोनो तरहक झञ्झट कोनो अहाँके बादमे हम अहाँकेँ नीकसँ दुनू गोटाएकेँ समस्या ओहो अहाँकेँ बादमे कहिओ कोनो झञ्झट नहि करत अहाँके कागजो पत्तर हम नीकसँ बना देब लड़ब केस हम नीकसँ जे अहाँकेँ आगे कोनो दिक्कत कोनो झञ्झट नहि हैत अहाँ अहाँ तऽ अहाँकेँ तऽ नहिए हैत अहाँके बालो बच्चाकेँ धियोपुताकेँ कोनो टेंशन नहि रहत हँ हँ हँ सभ तऽ सएह चाहिते छै कि आगे हमरा कोनो झंझट नहि रहए बुझिते छी जमीन विवाद लए कऽ कतेक बात बढ़ै छै कतेक बात आगे चलि जाइ छै सभ चाहै छै नीकसँ हमरा निपटि जाय तैँ हम कहबे केलहुँ कि हम अहाँकेँ नीकसँ पूरा काज ताज कए देब अहाँके ओहिमे टेंशन नहि रहत आओर अहाँके कोनो हँ हँ से तऽ एखने कहलहुँ देखियौ हमरा हमर इएह रहैए कि हमरा लग केओ एलैए अगर तऽ हम ओकरा नीकसँ सुलझा दियै कि भाय अगर दोबारा कतहु जाय नहि पड़ै किछु करय नहि पड़ै सिंपल बात छै तैँ हम चाहै छी भाय पैसा लगतै तऽ लगतै हँ अहाँ आबि कऽ हमरासँ मिल लिअ अहाँकेँ हम सभचीज बुझा देब समझा देब ठीक छै